مشرقی دہلی میں رہنے والے لوگ بہت سارے معیشت کے طریقے کو اپناتے ہیں اور کام کر کے اپنی معاشی زندگی کو بحال کرتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھائی کر کے اچھی جاب پر جاتے ہیں کمپنیوں کا رخ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ پڑھ لکھ کر کے اپنی خود کی بزنس تیّار کرتے ہیں اور بزنس میں لگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ خود کی دکان ڈال کر کے اس دکان میں لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے معیشت کے مختلف طریقے کو اپنا کر کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں مشرقی دہلی کے لوگ بہت سارے اور بھی پیشے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم پیشہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی نہ کر کے سیدھا بزنس میں لگ جاتے ہیں اور شروع ہی سے بزنس میں لگ کر کے اپنی معاشی زندگی کو بحال کرنے میں لگ جاتے ہیں